असांजो हिक वॾो घर आहे उनमें असां वॾो बाग ठाहियो आहे जंहिंजी सार संभालु मां खुदि कंदी आहियां पाणी रोज विझंदी आहियां गुलनि जा किन्ना पता कढी करे सुका पता कढी फ़िटी कंदा आहियूं ऐं पाणी विझी खाद विझंदा आहियूं उन मुंहिंजे घर में नारेल जा वण जैतून जा वण ॾाणूअ जा वण गुलाब जे गुल जा वण चमेलीअ जा गुलनि जा वण मोगरेनि जा वण मां खुदि पंहिंजे हथनि सां उॻाया आहिनि उन्हनि खे मां सुठी तरहं पंहिंजे ॿार वागुंर संभालींदी आहिंयां मूंखे उहे फ़ल फ़्रुट ॾींदा आहिनि जेके मां कटे करे पंहिंजे गुरूनि खे चढाईंदी आहियां ऐं उन्हनि गुरूनि खां पोइ असांजे घर में कटे करे खाईंदा आहियूं जेके थोरा घणा बचंदा आहिनि से असां वञी करे ग़रीबनि खे ॾई ईंदा आहियूं उहे बि खाई करे ॾाढा तृप्त थींदा आहिनि असांखे बि असांजे घर जो बागीचो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे असां उनजी अहिड़ी सुठा तरहं रोज संभालु कंदा आहियूं उन्हनि खे ॾिसी करे असांखे इनमां ताज़ी सुठी हवा बि मिलंदी आहे ऐं असांखे को बीमारी बि कोन्ह थींदी आहे असां उन्हनि वणनि जी एतिरी सुठी तरहं संभालु कंदा आहियूं असांखे हीअ वण पंहिंजे शरीर लाइ ताज़गी बि ॾींदा आहिनि सुबुह जो उथी करे उन वणनि खे ॾिसी खुश थींदा आहियूं एॾा सुठा सुठा गुल खिलंदा आहिनि उन गुलनि खे असां पंहिंजे देवताउनि खे चढ़ाईंदा आहियूं ऐं पंहिंजे झूलेलाल ईष्ट देवता खे चढ़ाए करे उनजी रोज असां आरती बि कंदा आहियूं ॾिसी करे गुलनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे